मां आवला शैम्पू वरितो आहे त हेॾे टाइम खां वापिरिया पई पर मूंखे त लॻे ई नथो के आयुर्वेदिक शैम्पू आहे छो त इन शैम्पू वापिरण खां पोइ मुंहिंजा वार इलाही किरनि था पिया ऐं वारनि में खुश्की थी पई आ इलाही त मां त कंहिंखे सलाह न ॾींदमि के इहो शैम्पू वापिरियनि छो त आयुर्वेदिक लॻे ई नथो ऐं पर भाओ इलाही था वठनि पिया ऐं मां त कंहिंखे सलाह न ॾींदमि इहो शैम्पू वापिरण जी